कविता बरोवप सोंपी न्हय विचार केन्ना केन्ना बसलेले कडेन येता खरें पूण ताची मांडावळ जायना त्या विचाराक खोलायेन आनी विचार करचो पडटा ताचो अभ्यास करचो पडटा आनी मागीर खंयच्याय भाशेंत ती पेपरार येतली हाचेर अजिबात बंधन दवरूंक जायना केन्ना केन्ना देवाची देणगी आसल्यार कविता आपलेच लय तालेचो रूप आपोआप घेवन येता तरा पळोंक गेली जाल्यार पयलीं पयलीं हांव खूब वाचतालें आनी ताचे वाचतनाच म्हाका म्हजे विचार मेळटाले ते हांव बरोवन काडटालें मागीर मागीर स्पर्धा खातीर बरोवंक लागलें तेन्ना वेगळ्यावेगळ्या विशयांची जाण जाली वेगळ्यावेगळ्या भाशेच्यो मोडी कळ्ळ्यो ताचें खाशेलेपन जाणूंक लागलें ताची कितें चूक जाता म्हणजे परिक्षण करूंक लागलें थंयच प्रयोग जावूंक लागले कवितेचेर आतां प्रयोगा बरोबर भोंवडी करता ह्या भोंवणींनी सगळे अणभव अणभवून घेता ताचो दर एक स्पर्श एक एक उतरांत मांडटा कथा विशीं विचारलें जाल्यार कथा काल्पनीक पूण सत्य घटनेचेर आधारीत बरयता